पावस हो ऋतू सगळ्यान चड आवडीचो म्हाजो कित्याक पावसान जी थंडाय आसा ती खंयच्यात ऋतून ना पावस पडलो की सगळें सारकें हर हिरवेंगार जाता थंडाय दिसता मनिसूय थंड जाता मनीस सुद्दां तापलेलो आसता तो सुद्दां थंड जाता पावसान थंडायूत न्हू कितलींशींच रिलेशनां नातीं हीं सुद्दां थंड जातात कारण तो ऋतूच वेगळो पावस म्हटलें की भुरग्यांचो पयली खळखळाट पावस येयलो आमी न्हांवया स्कुलांत वसणारी भुरगीं भिजत वयता कारण तेंकां पावसूत आवाडटा पावसान भिजलीं की घरा कडेन येवन तेंकां मार पडटा तरी पूण तीं पावसान भियाता भिजता पावस सगळ्यांक आवडीचो सगळ्या भुरग्यांत न्हू जाणट्यांक सुद्दां वो जो आतां जो एनवायरमॅण्ट येयला किंवां जो क्लायमेट आसा गर्मेचो तो कोणांगूत आवडाना आनी ह्या वर्सा तर पावसाचें चिन्नत ना जो पावस सगळ्यात म्हयन्यांक पडटालो तो आजून धरया पडोंक ना ह्या पावसान कित्याक तरी आमचें वायट दिसलां काय कितें जालां खबर ना पूण ती श्रृश्टीत तशी निर्माण जाल्या आसतली म्हणून आमच्या गोंयान पावस पयस जाला अशेंय जावंक शकता जायतीं झाडां कापल्या आनी बिल्डिंग्यो बांदल्या तेकाय लागोन वो पावस ना पूण पावस ना जाल्यार कांयत जावचें ना सगळ्या कडेन सुकाट पडटलें पावसानूत सगळें जाता लोकांचीं शेतां लोकांची पेरणी जी आसता ती पावसाक लागुनूत उरता पावस नाल्या सगळ्याक सुकें पडटलें तेंकां नुकसाण जातलें तेंचें धान्य जावचें ना आनी सगळ्याक कोणांग कामूय मेळचें ना पावस येयल्यारूत लोग कामाक वयतलो पावस येयल्यारूत पेरणी जातली आनी लोक ते पेरणी पासल्यान धान्य उब उगयतले आनी तेंत तें धान्य उगयल्लें तेंत तेतुनूत लोग पोटां भरता पावस हो सगळ्यांच्या गरजेचो आनी पावस वो जावोत आनी म्हाका तर पावसान इतलें भिजोनशें दिसता तूं चोव्वीस वरां जरी सांगलें म्हाका पावसान राव म्हळ्यार हांव रावतलें